हैलो हां जी कौन बोला दे हां जी तुस केह् आक्खा दे हे अच्छा फुल्ल चाहिदे किन्ने फुल्ल चाहिदे शिवरात्री उप्पर चाहिदे फुल्ल थुआनूं अच्छा अच्छा लेई जाएओ ऐ साढ़े फुल्ल बड़े लग्गे दे

रेट फुल्लें दा दौ सौ रपेआ किलो हां दो सौ रपेआ किलो मैंह्गे न नेईं इसलै फुल्लें दा रेट गै इ'यै इसलै सगुआं एह्दे उप्पर शिवरात्री उप्पर होर मैंह्गे होई जाने ऐ हां फुल्ल होर मैंह्गे होई जाने शिवरात्री ते कोई डर निं तां केह् ऐ थुआनूं मड़ो हां हां मिली जाङन नेईं नेईं लेई जाएओ तुस ठीक ऐ ठीक ऐ लेई जाएओ सारे त्रोड़ी देगे थुआनूं